ہیلو سر آپ زومیٹو کسٹمر کیئر سروس سے بات کر رہے ہیں سر دو دن پہلے میں نے زومیٹو سے کچھ کھانا آڈر کیا تھا جس پر مجھے رڈیم کوڈ ملا تھا اور سر آج میں دوبارہ زومیٹو سے ہی کھانا آڈر کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ رڈیم کوڈ استعمال کروں لیکن سر وہ رڈیم کوڈ استعمال نہیں ہو پا رہا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے استعمال ہوگا سر اس رڈیم کوڈ میں پچاس پرسنٹ کی چھوٹ دکھا رہی ہے سر اگر وہ استعمال ہو جاتا تو مجھے کھانا بہت کم اور سستے میں پڑ سکتا ہے تو سر اس میں میری مدد کریں کہ میں کیسے اس رڈیم کوڈ کو استعمال کر سکتا ہوں جی سر مجھے خود اپلائی کرنا ہوگا کیسے ہوگا سر ایپ میں جا کر ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو سو مچ